मैं भारत का रहने वाला हूँ और भारत में सब से ज़्यादा बोली जाने वाली जो भाषा है वो हिंदी है और मैं शुरू से हिंदी ही बोल रहा हूँ परंतु हमारे आस पास में मध्य प्रदेश के आस पास में बोल बुंदेलखंडी निमाड़ी खड़ी बोली और कई सारी भाषाएँ बोली जाती हैं क्योंकि हमारे भारत की यही सुंदरता है कि यहाँ पर कदम कदम पर क्षेत्र बदलते हैं और कदम कदम पर ही अलग अलग भाषाएँ हमें देखने को मिलती हैं और ऐसा होता है के कई सारे लोग जो बाहर विदेश में या कहीं ऐसी मुख्य जगह पर नौकरी करना या बसने जाना चाहते हैं तो उन्हें अपने क्षेत्र के हिंसाब से वहाँ के लैंग्वेज कल्चर के हिसाब से अपनी भाषा सीखनी पड़ती है और वहाँ पर वे उस भाषा के साथ कार्य कर सकते हैं मेरी मातृभाषा हिंदी है और मैं हिंदी बोलने में काफ़ी गर्व महसूस करता हूँ